मां मुंहिंजे विद्दयार्थी साल में पढ़ी न सघियमि मां ख़ासि पढ़ियलु लिखियलु न आहियां त हिन जे करे मां हिकु मूंखे हीअं लॻंदो आहे की मां मुंहिंजे जीवन में मां एकतालीहें साल जी उमिरि में मां एसएससी पास कई जंहिं कॉल में मूंखे पास करिणी घुरिजे तंहिं टाइम में मां न करे सघियमि वरी हिन खां पोइ मुंहिंजे सांसारिक जीवन में रही करे मां एसएससी पास कई ऐं मां स्टोक ब्रोकर थियुमि हुन जे हिसाब सां मूंखे लॻंदो आहे की मां हुन समय में जेको मां पायो आहे हू मूंखे हीअं लॻंदो आहे मां ॾाढो वॾो पायो आहे ऐं मूंखे हुन खां गर्व थींदो आहे की मां पढ़ियलु लिखियलु न आहियां हिन खां पोइ मां स्टोक मार्किट में स्टोक ब्रोकर थियुमि ऐं मां पंहिंजी ऑफिस कई त उहो मूंखे ॾाढो हुन टाइम मूंखे गर्व महिसूसु थींदो आहे की मां हीउ पाए सघियमि ऐं मां हीउ स्टोक ब्रोकर थी करे मां पंहिंजे पाण खे हुन लैवल ते पहुचाए सघियमि जिते पंहिंजे पढ़ाई लिखाई वारा माण्हू खपंदा आहिनि ऐं मां पढ़ियलु लिखियलु न हुजण खां बावजूदु बि हुन स्टेज ते मां पहुतमि हिन जे करे मूंखे गर्व महिसूसु थींदो आहे